ग्वालियर में बहुत से सांस्कृतिक त्योहारों को स्थानीय तौर पर मनाया जाता है जैसे की हम बात करे दिवाली की तो दिवाली पर सभी लोग आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं एक दूसरे को शुभकामनाएं एक दूसरे की प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं और एक दूसरे की मंगल कामना का मंगल कामना करने की कोशिश करते है और यदि हम इसके अलावा देखे तो दिवाली पर एक दूसरे की घर पर लोग जाते है एक दूसरे से मिलते है एक दूसरे के घर पे खाते है और जिससे की आपस में भाईचारा होता है पर यदि इसी के अलावा हम दूसरे और त्योहार की बात करें जैसे की होली की बात करें तो उसमे भी लोग बाग एक दूसरे को बिलकुल बिना बिना किसी दुश्मनी के बिना किसी बिना किसी दुश्मनी के लड़ाई झगड़े के आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाते हैं अच्छे तरीके से त्योहार को निभाते हैं और यदि हम ग्वालियर के स्थानीय सांस्कृतिक के बारे में बारे में बात करें तो एक हमारे यहाँ पर एक उत्सव होता है जिसको बंजारा जनजाति के लोग मनाते है उसको गोवतिया गोवतिया उत्सव कहा जाता है उसमें हम देखते है की वो अपनी परम्पराओं को दिखाते है जैसे कि वो अपने वस्त्र आभूषण पहनते हैं जो उनके समुदाय में पहनाया जाता है पर वो अपने जो अपने द्वारा बनाए गए सामानों को विक्रय करते है जैसे की उनके यहाँ पर किस तरह की चूल्हे होते हैं किस तरीके के बर्तन होते हैं वो अपने यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और अपनी मान्यताओं को देखते है जैसे की उनके यहाँ पर कड़े वगैरह चलते है तो वो पैरों में कड़े पहनते हैं तो वो बताते है हमारे यहाँ पर इस तरीके से कड़े पहने जाते हैं तो हम बात करें ग्वालियर जिले की तो ग्वालियर जिले में इस तरीके से सांस्कृतिक प्रोगाम त्योहारों को बहुत अच्छी लेबल बहुत अच्छी स्तर पर मनाया जाता है